पूर्णियामे छै बुजुर्ग आबादीके सँख्या बहुत ज्यादा छै यहाँपर बुजुर्ग हो गेलाके बाद आदमीके थोड़ा दिक्कत थोड़ा भऽ जाइ छै मगर अभी अभी जे अभी आदमी नौकरी करै छै आओर नौकरी रिटायर होलाके बाद तऽ अभी सरकार सेवानिवृति भी देना बन्द कऽ देलकै हँ ओहो सब एगो दिकक्त भऽ गेल छै आदमीके अभी बुढ़ारी दिक्कत भऽ जेतै ने फिर आबादीके भी यहाँ बहुत कम अधिक छै सेवानिवृति नहि देतै तऽ केना फिर आगू की होतै ओकर देखभालके करतै आजकल तऽ यहाँ वृद्धाश्रम भी बनि गेल छै बहुत बुजुर्ग एहन छै की वृद्धाश्रममे जाइलए पड़ै छै ओकरा देखभाल करै वास्ते कोइ नहि छै देखभाल नहि होइ छै ओकर वृद्धाश्रम भी यहाँ बगलमे छै खुलल यहाँपर हमर गुलाबबागमे आओर यहाँके समाजमे तऽ वृद्ध बुजुर्गके ओतना ई नहि करै छै केयर नहि करै छै बुजुर्ग होइ गेलाके बाद कोइ वैल्यूए नहि दै छै कोना की करतै नहि करतै सरकारके सोचना चाही कमसँ कम ई सब बातके कोना की होतै अगर नहि देतै सेवानिवृति तऽ सबदिन आदमी जॉब करै छै लास्टमे सेवानिवृति नहि मिलै छै की करतै तब सब उमर तऽ खतम ओ जॉबेमे कऽ देलकै